बिहारमे न्यूज मीडिया जिनका हमसब सोशल मीडिया भी कहै छियै तऽ अइमे अर्थशास्त्र व्यवस्था ई छै की कोई चैनल चलाबै छथिन आओर समाजके एक सही जानकारी दै छथिन अपना चैनलके माध्यमसँ तऽ हमसब ओइसँ अवगत होइ छियै समाजके लोक आओर जते जादा सङ्ख्यामे देखै छियै जते जादा लोकके पास ओ समाचार पहुँचै छै ओते व्यूज होइ छै आओर ओहीपर हुनको जे है सेवा के फल कहियौ व्यूज कहियौ ओइपर हुनका बनैत होयतनि आओर इहे छनि तऽ अर्थशास्त्रके दृष्टिकोणसँ कहबै हम इहे की न्यूजके जतेक जादा लाइक्स या सब्स्क्राइब करतै तते हुनका फायदा होतै इहे अर्थशास्त्रके हमरा विचारसँ मन्त्र होबऽके चाही